आं होनगोन जेखुनु जायगायावनो बेरायहैनो लुबैनाया जाहैबाय सिक्किम आमफ्राय सुइजारलेण्ड थांनो मोनोबा आरो सुइजारलेण्ड आव बिरात मोजां आरो जों मबाइलफ्राव नुयो आर बिनि आह माबानाय स्किमिआवबो बिदिनो बरफ गोलैनाय गोलै गोलै अखाबायदि हाबाय थानाय बेखौ नायनो लुबैयो आरो हाजो एरिया आव बेरायनो बिरात मोजां मोनो आङो हाजोनि माने बेफोराव थांनानै जोङो गाहायनि माबाफोरखौ नुहुरजोबो बिनि थाखाय मोजान मोनो आरो दार्जिलिंआव थांनानै सानां आंखारनायनि माबाखौ नायनो लुबैयो बे मोनथाम जायगायाव थांनो लुबैयो आरो आं बुंनानै थानाय जाबाय